मेसेंनि मैगंआथ' जेनेबा हालेवबाय हालेवनानै खुफैबाय खुबैनानै जुदि मोजाङै जुदि माइसा दांनानै हाग्राखौ मोजाङै जोथोन खालामनानै होआबा बे मैगंआबो लाफा हक बा मुला मैगं बिसोरो हाग्रा जानानै थैलांगोन बेनि थैलांबाथाय जों मैगंखौ मोननाय नङा बेयो जेनेबा लाफाफोराबो आराम माइसा दांननानैसो हाथफ्ला एरै होनानै लाफा मैगंखौ फोथांनांगौ होनबासो जोङो बे मैगंखौ मोनजागोन आरो मुलायाबो मुलाखौबो आराम माइसा दांनानै होनानै आरामासो बेदर थांगोन आरो बिदि जायो ओमफ्राय आरो बायदिसिना मैगंफोराबो हाग्रा जुदि दुफबलांजोबोबा जों बेखौ आबादखौ मोनजानाय नङा आरो बिदि मेसेंनि मैगंफोरा गासैबो बिदिनो आरोखि आरो मेसेङाव लाफा लाइ बिदिनो मोनजाबाय मोसा माइदां जोबनानै होनांगौ होनबासो आरो दांखांबाय हाथफ्ला सारनानै होनांगौ नङाब्ला एम्फौ एरि जानानै जोङो फिथाइखौ बेनि मोजां आबादखौ जों मोननाय नङा मोजाङै जोङो आबादफोरखौ बिदिनो मोजाङै आखाय गासैबो माइसा थाइसा दांनानै होयोबासो जोङो मेसेंनि आबादफोरखौ मोनगोन बिदि